نہیں مالیگاؤں شہر کوئی بھی چیلنج معاس کا معاصر نہیں کر رہا ہے کسی بھی چیلنج کا سامنا نہیں کر رہا ہے یہاں پر لوگ بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں بہت ہی مل جل کر رہتے ہیں سب مل جل کر فیسٹیول مناتے ہیں سب بھائی چارہ کے جیسے رہتے ہیں بالکل یہاں پر کوئی قسم کا لڑائی جھگڑا مار پیٹ کچھ نہیں ہے یہاں پر سب بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں